جی سر میں نے فلپ کارڈ سے ایک پروڈکٹ منگوایا جو کہ ایک ایئر فون تھا میں نے اس ایئر فون کو استعمال کیا تو شروع میں یہ مجھے بہت اچھا لگا سب کچھ اس کا ٹھیک ٹھاک تھا مائک وغیرہ کالنگ وغیرہ پہ بات کرنے کے لیے ٹھیک تھا آواز کی کوالٹی اس کی اچھی تھی بٹن وغیرہ اچھے سے کام کر رہے تھے مطلب بہت اچھا پروڈکٹ تھا لیکن پھر ایک مہینہ ہونے کے بعد یہ خراب ہو گیا مائک کوالٹی اس کی بے کار ہو گئی اور کالنگ وغیرہ پہ بات ہونا مشکل ہونے لگا آواز اچھے سے نہیں جاتی تھی اور بٹن وغیرہ اس کے خراب ہو گئے تو پھر یہ بعد میں بہت خراب رہا